जनाब ठीक ठाक सर तुस सनाओ फुल्ल सर केह्दे चाहिदे फुल्ल गुट्टै दे ढाई सौ रपेआ किलो न ते दूआ कोई तीन सौ रपेआ किलो न इक्क अ हार दस्स रपे आह्ला बीह् रपे आह्ला त्रीह् रपे आह्ला पंजाह् रपे आह्ला सौ आह्ला ते अग्गें गुलाब दे फुल्ल मैहंगे न थोह्ड़े इक्क किलो

ठीक ऐ किन्ने आह्ला लैना सौ आह्ला ठीक ऐ होर गुलाब दे बगैरा न फुल्ल गुलाब दा मैहंगा ऐ पर तुस अपने बंदे थोह्ड़े घट्ट देई ओड़ो आं जी आं जी अं ठीक ऐ होर कोई आं जी आं जी आं चिट्टा फुल्ल मिक्स कीते दे न जेह्ड़े आं केह्ड़ा साईज़ लैना जां निक्के जेह्ड़े दस्स दा फुल्ल साईज़ ओह् पंजाह् रपे दा मीडियम

बनी गे थुआढ़े सौ ते साढ़े त्रै सौ अट्ठ सौ रपेआ बनी गेदा ओह् ठीक ओके